न'आव गंसे बिबारबारिखौ सामलायनाया गोरलै बाथ्रा नङा मिथिबायना बेखौ बोरै गायनांगौ बबे हायाव हासारखौ बेसेबां होनांगौ बबे बिबारखौ माबायदियाव गायनांगौ बबे बिबारा बबे मासाव मबे बोथोराव बारो बेफोरखौ नायनानैसो जोङो बिबारखौ गायनाय जायो आरो बिबारखौ गायनानैल' जाया माने गोबां जोथोन लानांगौ जायो माब्लाबा दै होनांगौ जायो माब्लाबा बिफांखौ एम्फौ एनला अरनानै नस्थ' जाब्ला आरो गोदान गायनांगौ जायो माब्लाबा बोरमा मोसौ जाफ्लाङो अरस'फ्लाङो बेफोरखौबो जों मोजाङै गायफिननांगौ जोथोन लानांगौ जायो बेनिखायनो गंसे न'आव बिबारबारि खालामनांगौवा गोरलै बाथ्रा नङा जाय मानसिफोरा बिबारखौ मोजां मोनो बिसोरो मालाय गाव गावबागाव न'खरावनो बिबारबारि खालामनानै लायो मिथिबायना जाय मानसिफोरा बिबारबारि खालामनानै लायो माब्लाबा समाव जों सुखु दुखु गोसोआ बोरैबा मोनब्ला बिबारबारियाव थांब्ला बिबारफोरखौ नायोब्ला गोसोफोराबो मोजां मोनो बेनिफ्राय मेगनफोराबो मोजां मोनो आरो बिबारबारि नुयोब्ला जोंनि गोसोफोरा ओरैबायदि रंजानाय मोनसे बेसेबा बेसेन गोसा जायगायाव थानायबायदि मोनो जाय मानसिफोरा बिबारखौ बेसेन होनो रोङा बिसोरो बिबारनि गुनखौ मिथिनो रोङा जायफोर मानसिफोरा बिबारखौ बेसेन होयो अनो बिसोरो मालाय जोथोन लानानै मोजाङैनो बिबारखौ गायो न'आबो समायना मोनसे मन्दिरबायदि नुयो मोनसे न'खरखौ बेनिखायनो जोङो बिबार बागान बानायनायखौ गोरलै एबा खम बेसेन साननाङा बेयो बेसेबांबा बेसेन गोसा आरो गुनगोनां जायो